जी सर नमस्ते हाँ तो बताइए सर आपको क्या चाहिए था हाँ जो अभी था तो हाँ जी सर अँ ठीक है सर किस चीज की क मतलब की लड़कियो का चाहिए लड़को का चाहिए हाँ हाँ हाँ आया हे रेंजर में आया है जो गेयर वाली साइकिल है हाँ सर तो ये बोल रहे थे की जो आपको एक ट्यूबलिस टायर चल रहा है इस टाइम और एक ट्यूब वाला चल रहा है तो म सर वो वो ट्रेनिंग में चल रहा है आप ले लेते तो उसके लिये एक मतलब कि जो हमारे तरफ से एक ट्यू ट्याब फ्री मिलता है उस उसको अगर लेते है तो टूबलिस्ट टायर लेते हैं तो एक टी अगर बाइ चांस आ आगे का ट्यूब या टायर खराब हो गया ट्यूबलिस्ट वाला तो आप रीट उसको द एक्सचेंज करवा सकते हैं हाँ तो ब बजेट बता दीजिए सर उसमें भी बहुत सारी बजेट है क्योंकि जो गे वाली साइकिल है उसका बजट अब म्याकसिमम आँ पंद्रह हजार बारह हजार आठ हजार तक लिमिटेड है सर तो उसमें आपको पीछे का आगे का वो जो साकर ही नही मिल पाएगा पीछे का साकर आगे साकर नहीं मिल पाएगा जो सात हजार बोल रहा है अगर आप ग्यारह हजार पे करते है तो आपको दोनो मिल जाएगा कलर आपको मिल जाएगा सर डार्क रेड नही रहेगा थोड़ा सा ब्राउन कलर में रहेगा पि आप ऐसा कीजिए की ब्लैक ब्लैक इस्टोक में भी मेरा ब्लैक है जी सर हम आपके पे भेज देते क्योंकि मेरे में इस्टोक में इस टाइम ब्लैक है आपको रेड चाहिए तो मंगवाना पड़ेगा तो आप ज जो भी डिसाइड कीजिए सर आप ब कॉनभिन्स कर रहे न ब्लैक के लिए अ रेड के लिए तो हमारे पास इस टाइम इस्टोक में रेड नहीं है ब्लैक है ब्लैक आप ठीक सर पर सर पर बजट बजट में कम नहीं होगा तो आपको गे वाली भी गेर सब फेसलटी चाहिए मतलब की गेयर भी रहेगा साकर भी है और सर सर सर सर बस सर अर्रे इतनी जल्दी क्या सर बताइए न कि आप